नमस्कार बोलू हम मधेपुरा से बोलै छी

मधेपुराके समाचार ठीके छै बहुत बढ़िऑं छै अच्छा खासा चैलि रहल छै बाहर सऽ अयलिए अहाँ

हँ बगलमे सिंघेस्सरो छै बढ़िऑंसँ जाकऽ आराम सऽ पूजा पाठ कए सकै छियै बढ़िऑं सऽ

जा सकै छियै हूँ बढिऑं जगह छै बढिऑं घुमैमे लागै छै बढ़िऑं भगवान छै ओतय पूजा कए सकै छियै नहि नहि बढ़िऑं छै हरेक चीजके लिए गारीके व्यवस्था रहै छै बस टेम्पू हरेक चीज लागल रहै छै समयपर अहाँ जाउ बस तुरन्त मिल जायत जे चीज सऽ जाय हरेक वाहनके अलग सुविधा बढ़िऑं छै है ने अच्छा बला बात छियै पूछना चाही जाहिसँ दिक्कत नहि हुए आराम से घुमि सकै छी

हँ छै ने पोखैरि तऽ मन्दिरोमे पोखैरि छै एगो अच्छा पानि स्वच्छ छै स्नान कए सकै छियै अहाँ वहाँ हँ पोखैरो छै हरेक चीजके सुविधा छै कहलहुॅं ने स्नान कए कऽ अहाँ वहाँ अच्छा सऽ पूजा कए सकै छियै मन्दिरमे जाकऽ बढ़िऑं सऽ कोइ दिक्कत बला बात नहि छै बढ़िऑं यै हरेक जगह जाइके लिए हरेक चीजके सुविधा छै हँ ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक ठीके छै राखै